मैंने बॉडी वॉश खरीदा था जॉय का पर उससे कुछ अच्छे रिजल्ट नहीं रहे उससे मेरी बॉडी मेरी स्किन इतनी क्लीन भी नहीं होती थी टैनिंग हटती नहीं थी और रूखी रूखी हो जाती थी तो मुझे वो अच्छी नहीं लागी और और उसकी खुशबू भी इतनी कुछ खास नहीं थी